ہیلو السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ جی ٹھیک ہے جی ہم بھی ٹھیک ہیں اور سب بتائیے کیا حال ہے جی جی میں مدیحہ سندس بول رہی ہوں میں مدیحہ جی جو کئی مطلب کچھ سمے پہلے ملاقات ہوئی تھی موبائل نمبر تو تھا پر کانٹیکٹ نہیں کر پائے تھے اس سے پہلے اب کچھ کام ہوا ہے اس لیے جی جی جی ہاں ہاں موبائل نمبر تھا تو سوچے کال کر لیتے ہیں جی اور بتائیے جی جی ہاں اچھا کب تھا اگزام اچھا بائیس تاریخ ہاں کہنا یہ ہے کہ میں جا رہی ہوں پٹنہ گھومنے کے سے تھوڑا سوچے کہ گھر میں اتنا دن رہتے رہتے من تھوڑا یہ ہو گیا ہے اس لیے جانا چاہتے ہیں پٹنہ پہاڑی جگہ پر تو چلیں گی آپ جی ہاں اس کے لیے میں میرا تو روز ڈیڑھ جی بی ڈاٹا ملتا ہی ہے اور آٹھ نوٹ جی بی ڈاٹا اس کے لیے الگ سے لے لیا خرید لیا جی ہاں تاکہ وہاں پر کوئی ایشو نہیں ہو ڈاٹا کی جی جی ہاں

تو آپ چلیں گے وہاں آپ کو پاس نزدیک تھوڑا وہاں سے پڑے گا ہم لوگ کو اتنا جانکاری بھی نہیں ہے آپ تو جائیے گا تو ہر چیز دیکھے ہوئے ہیں ہاں اچھا کتنے لوگ میں چار پانچ آدمی ہوں وہ بھی میرے بھائی بہن ہیں اپنے لوگ فیملی کے جا رہے گاڑی بک کیے ہوئے ہیں جی ہاں وہاں سوچے اتنا گھوم ووم لیتے مائنڈ فریش ہو جاتا ہے لوگوں کا تو اس لیے نہیں ہوگا تو آپ بھی ڈاٹا لے لیجیے گا ایکسٹرا میں جی ہاں ہوں جی

جی ہاں اور بتائیے کیا حال ہے کیسا چل رہا ہے اوہ اب فری ہیں اگزام ہو گیا تو جی اچھا کوئی بات نہیں ہے دیکھیں گے پچیس تاریخ کو چلنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے السلام علیکم